हाँ हाँ नमस्ते और आपकी दुक़ान में कौन कौन सी सब्ज़ी है सॉरी सब्ज़ी नहीं फल चाहिए था अच्छा कीवी कितना प्राइस है कीवी का अरे बाप रे बाप इतना महँगा है और एप्पल कैसे है और मैन्गो भी है और ग्रेप

ग्रेप्स भी है अच्छा तो सबका प्राइस बता दीजिए कितना कितना है अच्छा आपकी दुक़ान अच्छा आपकी दुक़ान में तो फल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा महँगा दे रही हैं आप अच्छा अच्छा के लिए पैक करती हैं अच्छा तो हमारे मेरे हमारे यहाँ हमारे यहाँ एन्गेजमेन्ट और तिलक के लिए पैक करवाना है तो आप पैक करवा देंगी

और जितने अच्छे अच्छे आपके यहाँ फल होंगे सबको पैक करवाइएगा और उस उस अच्छा होम डिलीवरी भी करती हैं होम डिलीवरी भी करती हैं ऑनलाइन लेती हैं कि कि और होम वाला भी करती हैं अच्छा ठीक है बहुत आपकी दुक़ान कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहती है अच्छा उम्मीद है यह बताइए आपके फल की क्वालिटी अच्छी है ना यह नहीं नहीं कि फल बहुत क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ठीक है ठीक है तब ठीक है तो ज़रूर आपकी दुक़ान से आकर फल लेती हूँ और वह भी करती हूँ ठीक है ना अच्छा ठीक है धन्यवाद ठीक है धन्यवाद